फरायसालिफोराव फुंखानि आंखाला गैया नङा दङ आरो बांसिन आंखाला जोंहा गवार्नमेन्ट फरायसालिफ्राव जोङो नुनो मोनो जेरै जोङो फोरोंगिरिनिफ्राय लानानै जोंहा ब्लेक ब'र्ड बा डासटार चोक बेफोरनि आंखालाव जोङो गोग्लैनानै दङ बा जोंनि गवार्नमेन्ट फरायसालिया बांसिन हेमपार जानानै दङ बे बेलायाव दा बिनि थाखायनो जोंनो सेथियावनो नांगौ फोरोंगिरिखौ फरायसालिफोराव थिसनगोरनांगौ माखासे फरायसालिफोर ओरैबायदि दङ जे फरायसालिया सासे फोरोंगिरिजोंनो सालायनानै दङ बा अबेबा फरायसालि सानै फोरोंगिरिजों सालायनानै दङ नाथाय बे सानै फोरोंगिरि बा सासे फोरोंगिरिया फोरोंजोबनो हाया दा बेफोरबायदिनो फुंखानि आंखाल आरो जोंहा माखासे फरायसालि फोराव ब्लेक ब'र्ड गैया जों नुनो मोनो आरो माखासे फरायसालिफोराव जों ओरैबायदिबो नुनो मोनो जेराव थाखो खथाया ओ थाखो खथायानो गैया फोरोंनो थाखाय मोनसे गुवार थाखो खथायावनो सेनिफ्राय लानानै बा क्लाससिमबो मोनसे थाखो खथायावनो जिराय जोबनानै सोलोंथाइ लानायखौबो जोङो नुनो मोनो दा बेफोरबायदिनि आंखाल दङ गोबां जायनि थाखाय जोंनि फरायसालिनि कवालिटिआबो गाहायाव गोग्लैनानै दङ होननानै आं सानो दा बेफोरबायदि फुंखाफोरखौ सुफुंनो थाखाय सरकारा राहा लानांगौ फोरोंगिरि फोरखौ थिसन नांगौ आरो जेरै मिड डे मिल बा लेखा बिजाबफोरखौ बेसेन गैयैयावनो होबाय बेफोरबायदिनो माखासे आगजुफोर जेरै ब्लेक ब'र्ड बा च'क डास्टारफोरखौबो बेबायदिनो फ्रियाव होनायनि राहा सरकारा लायोबा बा थाखो खथानि बेबसथाखौबो सरकारा लायोबा बे आंखालाबो सुफुंजागोन होननानै आं सानो